हॅलो उबर न्ही आ म्हाका गाडी जाय आशिल्ली आज सांचे पाचांक आसा न्ही अवलेबल आ पाचांग कुंडय रावता हांव कुंडयच्यान बागा बिचार वचपाचें पाचांग भायर सरपाचें आनी रातचें येता म्हणसर साडे अकरा बारा जावंक शकता कितें रेट तुमचो आ तो किलोमिटरा प्रमाणे थरतलो बरें आसा सांजचे पाचांग येवपा जाय आं कसली गाडी धाडटा वॅगनार बरें आम पत्तो तूं बरोवन घेता काय तुका वॉट्सॅपार धाडपाचो पत्तो आमचो कामत स्टेट बँके लागीं मानशेर कुंडय गोंय कळ्ळो न्ही अय म्हळ्या सांजचे पाचांग